क'क्राझार जिल्लायाव स्पेसियेलि क'क्राझार टाउनाव जोंना मोननै मोनथामसो दे मोजां मोजां देहा फाहामसालिफोर दंसै जेरै आर एन बि सिभिल हस्पिटेल केन्सार हस्पिटेल एबा क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो एम आर एम बेवहाय जोंना सुबिदाफ्रा दङ खिन्थु बेवहाय बांद्राय बेफोरबायदि बांद्राय सुबिदाफोरा गैया खिन्थु बेसिक नीड्सफोरखौ जोङो बेयाव मोन्नो हासै अपारेशन खालामनो हानाय बा बिसिबांनाखि मानसिनि अल स्केन खालामनाय बेफोरखौ जोङो दिनै मोन्नो हासै सुबिदाफोर दंसै आरो बेवहाय सिबिथाइफ्राबो सार्भिसफ्राबो बेवहाय मोजांआनो दङ बेवहाय जोंना खाथि एक्सेसिबिलिटिआबो खाथि जाबाय खिन्थु माब्लाबा माब्लाबा माब्लाबा जोङो नांगौबायदि जोङो डक्टरफोरखौ मोननो हाया जेन'बा माबेबा मोनसे डक्टरखौ जों नांगौ समाव मोना बेनिखायनो गुबुनाव थांनो गोनां जायो बेफोरबायदि सुबिदाखौ दासिमबो मोनाखै माने सोरबा सोरबा डक्टारफोर गहाथिनिफ्राय फैयो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैयो आरो सप्तायाव खेबसे बिदि नायफैनाय जायो बेनिखायनो बेवहाय ऐसे दासिमबो खम बिबाङै जोङो डक्टरफोरखौ मोन्नो हायो आरो बेवहाय कभिद समाव बेफोर स्पेसियेलि आर एन बि सिभिल हस्पिताला बे मोनसे गोख्रों मोनसे गिदिर खामानि मावदों बेवहाय कन्टेनमेन्ट ज'न खालामनाय जादोंमोन बेवहाय स्पेसियेलि इनफेक्टेड मानसिफोरखौ बेयाव लाबोनानै दोनफैदोंमोन फाहामथाय खालामनायाव हरदोंमोन बेबायदि मोनसे मोजां खामानि आर एन बि हस्पिताला मावदोंमोन